असां पंहिंजा किताब जगदीश बुक डिपो वारे खां ख़रीद कंदा आहियूं उहे असांखे सस्ते अघ में किताब ॾींदा आहिनि उहे उहे किताब पिण बि रखंदा आहिनि जेके हिकु दफ़ो ॿार वापिराए करे उन्हनि खे ॾेई वेंदा आहिनि त उहे असांखे घटि अघ में उहे ॾींदा आहिनि उन खां पोइ उन जे पासे में ॿिया ॿि आहिनि जेके घटि अघ में किताब विकणंदा आहिनि जीअं त एल किशन चंद बुक डिपो वारो बि आहे उहो बि घटि अघ में किताब विकणंदा आहिनि